दानि मुगायाव हारिमुवारि आरो बायदि बायदिनि बिथिङाव आर्टिस्टफोराबो गाव गावनि नाम आरिफोरखौ खमायनानै लानो हाबाय मानोना दानि मुगायाव आर्टिस्टफोरा गाव गावनि नामखौ देखायनो हाबाय आरो भेलुआबो बांसिन माबाबाय बेनिखायनो दानि माबायाव गाव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आर्टनि जेरैबो मानसिफ्रा सिनायथि लागासिनो दङ' रांखान्थि नि बिथिङाव गोदोनि दिनाव आर्टिस्टफोरखो एथ' माने भेलु होआमोन ओंखायनो गोदोनि दिनाव आर्टिस्टफ्रा बिदिनो जौगाखांनो हायाखैमोन खिन्थु दानि मुगायाव बिदि नंला दानि मुगायाव आर्टिस्टफ्रा गाव गावनि नामखौ खमायनानै लानो हासै

बिदिनो बायदि बायदिनि बिथिङाव आथिखालनि मुवायाव नामफोरखौ माबानो हागसिनो दङ' दायो खामायनो हागासिनो दङ'